खाना बनबैमे तनिगोमे कोना सिखलिए माइबाप सिखबै रहै मारै रहै एना बनाही खाना तऽ सिखबही सासुरमे जैभी साउस ससुर मारतौ गारि देतौ तब हम तनिगोसे सिखलिए खाना बनैके कहिओ करिए निमके दऽ दिए कहिओ खानामे जराइए दिए कहिओ काँचे निकलि जाइ रोटी रोटी तऽ बनै तऽ फेर मम्मी पप्पा मारै रहै जे कोना खाना बनैभी कोनाके बनिके सिखभी तऽ सिखैपर मारैके चक्करमे लुल्हुआपरमे मारै तऽ धीरे धीरे बनबैत बनबैत आबि गेलै सिखैके पड़ि गेलै तऽ सिखलिए तब शादी बिआह भेलै तऽ ससुरार अएलिए तऽ बनेलिए खाना तऽ हियोँ तनि किछु गड़बड़ भऽ जाइ खानामे तऽ सास ससुर बात कहै गारि दै मारैलए भिड़ै जे ककर जनमक बेटी रहै जे कोना माइ बाप नहि सिखेलकै नहि खाना बनेलकै चिक्कन नहि बनबै हइ रोटिए जरा दै हइ तऽ सब्जिए जरा दै हइ निम्मके धऽ दै हइ खाना नहि बनबे आबै हइ एकरा भगा ससुरारि नहिराके एकरा माइ बापके दुरापर बैठा आ अपन बाप भाइके देहरिपर रहतै एकरासँ घर रहतै ओ सोचै कि साउस ससुर हम्मर कि आब अलगे कऽ दही एकरा अपन बना उनाके खेतै माल बकरी रखने रहतै अपन पोसि पालिकऽ खेतै अपन बेटा बेटीके पालतै आओर रखतै हमरा वशके नहि होतै रखनाइ से सबदिनके सबदिन काँचे कुचिल खाना बना बनाके हमरा खिआएत आओर दै हिके खाना हमरा एकरा नहि रखबै एकरा भगा देबै नहि तऽ बेटाके दोसर शादी करबै हमे कहलिए कि नहि हमे सिखबै आओर हिएँ खाना बनेबै आओर हिएँ रहबै दोसर नहि करबै नहि बेटाके करऽ देब एनाके धीरे धीरे से सिखैत सिखैत बनबैत बनबैत आबे आबि गेलै तऽ ओ खाना बनबे आबि गेलै आब खाना सब तब सास ससुर माने लगलै रहै जे हँ आब ठीक खाना बनबै हइ तब रखै लगलै हमरा तब एगो बात नहि कहै रहै तब ओइदिनसँ बनबे आबि गेलै खाना तऽ सभ सभ कहै हँ खाना बनबेबै तऽ पहिले बनबै रहिए तऽ नहि बनबे आबै रहै तऽ निमको धऽ दिए रोटिओ जरि जाइ रहै से सिखैत सिखैत ने खाना बनबे आबि गेलै हमरा नहि आबै दै रहै तब कतेक हमर साउस ससुर गाली बक्कैवाली धऽके रखै से सबदिन नहिरे रहिहे हियाँ नहि रहिहे हमर माइ बाप कहै जो हुएँ रहिहे आओर सीखिहे कतबो मारतौ पिटतौ गञ्जन बात करतौ तऽ अपने सासुरमे रहिहे खाना बनैभी आओर सिखबही आओर रहिहे ओनाहिते सास माइ गारि देतौ बात कहतौ ओ अप्पन घर भेलौ अप्पन घरमे रहभी हियाँ माइ बाप झूठके भेलौ आओर तोरा ससुरारि भेलौ साँच भेलौ हुएँपर खाना उना बनाके रखबी कतबो घर पति मारतौ सास ससुर मारतौ ननदि जे मारतौ गञ्जन बात करतौ तकर वैल्यू नहि करिहे अप्पन सास ससुर माइ गारि देतौ गङ्गा बहि जेतै माता पिता हो कतबो किछु करबै तऽ ओकर बातके वैल्यू नहि करिहे रखिहे